नमस्ते भाई क्या हाल है

अरे खाता खुलवाना है बैंक में

हमारी उम्र तो इकहत्तर साल की हो गई है कोई योजना आपका बैंक कौन ऐसी ऐसी योजना कोई बताइए जिससे कि बुढ़ापा सही सलामत बीते और यह जो है कृषि लोन वोन हो कृषि लोन वोन की भी व्यवस्था है

अच्छा तो फ़िर हाँ तो हम चाहते हैं कि यह कृषि लोन उन मिले जिससे कि पशुओं को खरीदा जाए

तो यह बताइए कि कौन कौन डॉकुमेंट कौन कौन चाहिएगा हाँ तो ब्याज में कितने पैसे बताए हैं आ एकमुश्त जमा करने पर कितना हो जाता

तो यह बताइए कि कब से कब तक बैंक रहता है हाँ तो नमस्ते सर नमस्ते फ़िर